उत्तर प्रदेश के लोग आधुनिकता और वैश्वीकरण के सामने अभी भी जो की आधुनिकता का इतना चरम आ चुका है वैश्वीकरण इतना तेजी से हो रहा है फिर भी हम अपनी संस्कृति और परंपराओं खान पान रहन सहन भेष भूषा इत्यादि चीज़ों को बचाये और बनाए हुए है हम अभी भी खान पान में अपने जिस तरीके से दाल चावल रोटी सब्जी जो हम बहुत पहले से खाते चले आ रहे हैं उन्हीं सब चीज़ों का पालन करते हैं और जैसे कि अगर हम त्योहारों की बात करें त्योहार बात करें होली होली हम बहुत भव्य तरीके से भी मनाते है आधुनिकता हो गई है फिर भी लोग बाहर कमाने जा रहे ध्रुवीकरण हो गया है बाहर लोग फैक्ट्री में काम कर रहे है फिर भी अगर होली का समय आता है होली का दिन आता है तो बाहर से आते हैं बाहर से आते है होली भव्य तरीके से मनाई जाती हैं हम लोग रंग गुलाल लगाते है एक दूसरे को एक दूसरे के गले मिलते हैं मिठाईयाँ खाते हैं फिर उसका गुझिया खाते हैं भांग पीते हैं जो हमारी परंपरा ट्रेडिशनल परंपरा जो है जो परंपरा जो चली आ रही है उसको हम अभी भी फालो कर रहे हैं और बहुत मजा आता है हरि कीर्तन होता है एक जगह हम सब लोग बैठते हैं ढोल नगाड़े बजते हैं सब लोग डांस करते हैं हंसी मजाक करते हैं और होलिका दहन किया जाता है हम लोग होली के एक दिन पहले वहाँ भी गाने बजाने होते हैं बड़ा मजा आता है एक अलग तरीके का त्योहार होता है और हम लोग इसमें एक दूसरे को रंग लगाते हैं जैसे इसमें भाभी वगैरह को रंग लगाते हैं बहुत ही और ये लट्ठमार एक होली होती है मथुरा में बहुत ही फेमस है यहाँ तो विश्व भर के लोग देखने के लिए आते हैं लट्ठमार होली जो बहुत ही फेमस है किस भगवान से संबंधित है तो और दूसरी हो गई त्योहार में दीपावली हो गई दीपावली को भी बहुत भव्य तरीके से हमारी परंपरा का एक रूप है बहुत ही भव्य तरीके से मनाते हैं उस दिन राम माना जाता है कि राम भगवान घर वापस आये थे अपने अयोध्या वापस आये थे तो वहाँ दीप जला दीप जला कर हर साल उनका हम लोग स्वागत करते हैं सरस्वती गनेश और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है कि हमारे घर में भी ऐसे ही सकारात्मक लोगों का सकारात्मक ऊर्जाओं का आगमन हो जो बहुत ही एकदम बिल्कुल आनंदमय होता है दीप जलाया जाता है मिठाइयाँ बाँटी जाती हैं पड़ाके फोड़े जाते हैं एक दूसरे से गले मिला जाता है और नवरात्री में हम लोग नौ दिन लोग व्रत रहते हैं कलस रखते हैं रामनवमी राम उनकी दुर्गा जी की पूजा होती है नवमें दिन नौ लड़कियों को खिलाया जाता है और उनको बिल्कुल दान दक्षिणा उनको दिया जाता है रामनवमी भव्य तरीके से मनाया जाता है मेला लगता है और मुहर्रम वगैरह में क्या है कि जो मुस्लिमों में मुहर्रम वगेरह ताजिया निकालते हैं मुहर्रम में बहुत भव्य तरीके से वो भी अपने परंपराओं को लेकर चल रहे हैं और मेला जो बताया हमने आपको नवरात्रि का मेला लगता है उसके बाद रामनवमी का दसहरा का मेला लगता है वो भी बहुत भव्य तरीके से लगता है हम लोग मेला देखने जाते हैं शाम को और घर से पैसे मिलते हैं फिर उधर से कुछ खिलौने वगैरह या फिर जो भी कुछ खाने पीने कि हों बहुत मतलब दोस्तों के साथ एक ग्रुप में दस बीस लोगों के साथ मेला देखने जाते हैं खूब मेला को एन्जॉय करते हैं इस तरीके से हम अपनी परंपराओं को खान पान को रहन सहन को अपनी भेष भूषा को अभी तक बचाए हुए हैं